میری رائے میں یوگا شروع کرنے کی صحیح عمر کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اسے اگر کم عمری میں سیکھا جائے تو اس کے کئی فوائد ہیں انسان کو اپنے جسم اور صحت کا خیال کسی عبادت گاہ کی طرح رکھنا چاہیے اگر میں کم عمری میں یوگا سیکھنے کے فائدے کی بات کروں تو یوگا بچوں کے لیے فعال اور صحت مند رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے یوگے کی یوگا کی مشق شروع کرنے کی مناسب عمر بچے پختگی کے سطح اور جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے چھوٹی عمر میں یوگا شروع کرنے کے بہت سے فائدے ہیں جس سے بچوں کو جسمانی بیداری اور ذہن سازی میں مدد مل سکتی ہے چھوٹی عمر میں یوگا شروع کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو خود اعتمادی اور اعتماد پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے یوگا کے جسمانی اور ذہنی فوائد کے علاوہ چھوٹی عمر میں یوگا شروع کرنے سے بچوں کو صحت مند عادات پیدا کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے جو زندگی بھر چل سکتی ہیں یوگا بچوں کو اپنے جسم کا خیال رکھنے اور صحت مند انتخاب کرنے کی ترغیب دیتا ہے جیسے کہ غذائیت سے بھر پور غذائیں کھانا کافی نیند لینا یہ عادات بچوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحت مند تر زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں